नमस्कार बताइएगा हेल्थ इंसुरेंस के बारे में हम जो है अरे आप अपना करवाना है और दो तीन लोग घर में जो परिवार में उनका सबका करवाना है आप बताइए क्या क्या सुविधा है हाँ बताइए क्या क्या सुविधा है उसमें

अच्छा अच्छा आ बीच में अगर तोड़ दे तो उसमें क्या लाभ मिलेगा

अच्छा अच्छा

हाँ हाँ तो ठीक है गोलू करनाना है और जिसका जिसका घर परिवार में करवाना है उनका सब के अगर आप कहे तो बता देगा तो आप जो हैं इनका करवा दें के है जैसा कुछ हो फायदे वाला काम कराओ

हाँ का कहे का लागिहो ये सब का लागी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक है बढ़िया पॉलिसी है अरे बड़ा करवाना है हाँ हाँ ठीक है

बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा कैसा किए अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक है फिर आते है फिर करवा लेंगे ठीक है नम्बर एक के काम होई ठीक है बढ़िया ठीक है नमस्कार